मेरे पास मेरे संग्रह को करने के लिए जो लक्षण आकांक्षाएं है वो यही है कि मेरे संग्रह को मैं अपने पास पाने के लिए या करने के लिए जो भी चीज़ें उसके लिए कर सकती हूँ मैं और होती है मैं वो सारी चीज़ें वो मैं कर पाऊँ जितने भी जो मेरे लक्ष्य है उस तक पहुँच पाऊँ और उनको पूरा कर पाऊँ तो कहीं न कहीं मैं मेरे संग्रह को अपने पास में रखने के लिए या अपना करने के लिए चीजों को मैं उन लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती हूँ और कहीं न कहीं मैं उसमें जुटी हुई हूँ कि मैं मेरा लक्ष्य पूरा कर पाऊँ